अॼु मां तव्हां खे पंहिंजे गुरुअ जी महिमा थी ॿुधायां त गुरु अॼु उहा ताक़त आहे जेका हर औखीअ खे सौखो करे छॾींदी आहे हर उल्झन खे सुलझाए छॾींदी आहे गुरु उहा ताक़त आहे अॼु गुरुअ जी महर अहिड़ी आहे जो मुंहिंजे ज़ुबान खे ताक़त कान्हे जो मां बयानु करे सघां पर जेतिरी थोरी घणी मुंहिंजे ज़बान खे ताक़त आहे उहो मां तव्हां खे गुरुअ जी महिमा ॿुधायां थी अॼु गुरुअ जी महर सां मुंहिंजा ॿार ऊचे पद ते आया आहिनि ऐं सभु दुख सुख में मटे छॾियां अथऊं औखी वेल में औखी वेल खे बि सौखी करे छॾियां अथऊं अॼु मुंहिंजा ॿार जंहिं रस्ते ते हली रहियां अहिनि हुननि खे काईं तकलीफ़ न थींदी आहे स सदाईं गुरु जी महर अथनि सदाईं गुरुअ जी दया अथनि गुरु असां खे ॾाढो प्यारु कंदो आहे गुरु असां खे माउ पीउ खां बी वधीक लेखींदो आहे छो त माउ पीउ हमेशह कान्हनि पर गुरुअ जी दया जेका हूंदी आहे उहा हमेशह असां जे मथां क़ाइमु आहे असां जा गुरु साध ॿेले वारा गुरु आहिनि जेके सखर पाकिस्तान में पहिरियों हुननि जो आस्थान आहे हुननि जा आस्थान जाम आहिनि हर शहर में साध ॿेलो आहे गुरु असां जो पीरनि जो पीर वीरनि जो वीर आहे जंहिं जी काई असां आलोचना नथा करे सघूं ऐॾी गुरुअ जी महिमा आहे